हमसब साड़ी पहिरै छलिऐ हमरा सभके धिया पुता कुर्ती पेन्हइ छलै दुपट्टा धरै छलै हमहुँ सब धरै छलिऐ दुपट्टा कुर्ती कुर्ती पैजामा पेन्हइ छलै धिया पुता सब जिन्स पेन्हइ छलै सुट पेन्हइ छलै हमरा सबकेँ तऽ इहे सब पेन्हइ छलिऐ हमरा सबकेँ सब दिन से इहे छलै पेनहै छलिऐ आ दोसरा जगह छलिऐ दूसरा देश छलै तऽ ओ अपना दोसरा दोसरा ड्रेस पेनहै छलै दोसरा दोसरा ड्रेस मे लहण्गा चोली ईसब ड्रेस मे रहइ छलै हमसब तऽ अपना इहे साड़ी इहे सुट मे रहइ छलिऐ कुर्ती सुट मे दुपट्टा इहे सब ओढ़ै छलिऐ हमसब जिन्स ई सब हमरा सभकेँ धिया पुता पेन्हइ छलै कुर्ता पैजामा इहे सब धिया पुता पेन्हइ छलै हमसब हमरा सबकेँ तऽ सबसे अच्छा नीक हमरा सबकेँ नीक लगै छलै इएहे सब सबसे अच्छा कपड़ामे हमरा सबकेँ लगै छलै साड़ी सलवार कुर्ती ओढ़नी दुपट्टा ऊपर से रखै छलिऐ इहे सब हमरा सबकेँ अच्छा लगै छलै दूसरा ड्रेसमे अपना दूसरा दूसरा ड्रेस पेन्हइ छलिऐ तऽ ओ सब हमरा सबकेँ न अच्छा लगै छलै हँ हमरा सबकेँ इहे सब पोशाक अच्छा लगै छलै